हून जे तुस मेरे कोलूं पुच्छगे ना में ते इ'यो आखगी कि आहो ड्राईंग करदी ऐ इक लैवल तक करदी ऐ ओह् तोआढ़ी थैरिपी क्योंकि जे तुस जिसले कल्ले होंदे ओ थोआढ़ा दमाक नेईं ठीक होंदा कोई बी घर दा बाह्र दा जेह्ड़े साढ़े दोस्त होंदे ओह् साढ़ी नेईं समझी सकदे इक टैम आंदा ऐहा कि थोआढ़ी गल्ल कोई निं समझदा ते उसलै ड्राईंग गै होंदी ऐ क्योंकि ओह् इक ऐसी चीज़ ऐ ओह् कदें बी थोआनू ना मतलब ऐसी चीज़ निं बोलदे जेह्दे बिच्च तोआढ़ा स्टेट ऑफ माईंड ना थोह्ड़ा नैगेटिव वेह् च जाह्गा ओह् हमेशा मतलब चंग ओह् कदें बी मतलब जिसलै तुस उसी आखगे ना उसले उन्नै तोआढ़े कन्नै होना ओह्दा एह् निं ऐ कि नां में बिज़ी आं मेरे कोल टैम निं सिर निं खा ओह् एह् ओह् हमेशा बोलदा कि ओह् त्यार ऐ तुस जिसलै बी कागज़ फड़ो जां कोई पेज कैनबस जो बी बोलने आं ओह् फड़ो ते लिखो ब्रश चुक्को ओह् हर टाईम उत्थें ई होंदा ऐ बचारा ओह् आखदा बस बनाओ जो मर्जी करो बस बनाओ मेरे साथ रवो में ऐहा मैसूस करनी आं जिसले बी में ड्रा करनी आं कुछ बी ते बाकियें आस्तै में आखनी आं होई सकदी ऐ थैरपी इवन जेह्ड़े जेह्ड़े अज्ज कल चले न साइकैट्रिस्ट ओह् बी आखदे न जिसलै बी तुस कोई बी ऐसी मुश्किल सिचुएशन च हो जां कुछ बी ओ ते तुस बनाओ क्योंकि जेह्ड़ी जियां अस आक्खने ना अक्खां साढ़ी रूह् दा ओह् होंदा आईना होंदा उआं गै साढ़ी ड्राईंग होंदी ओह् कियां क्योंकि जेह्ड़ा साढ़ा इक आखने ना अस कि हां ड्राईंग ऐ ड्राईंग बनाओ ड्राईंग कि'यां बनदी स्हेई जुल्लै साढ़े बिज़न साढ़े अस केह् मैसूस करा दे आं ना ओह् अस जिसलै कागज़ उप्पर बनान्ने आं ना उसी लोग आखदे ड्राईंग जियां जेह्ड़े राईटर होंदे न ओह् जेह्ड़ा मैसूस करदे ओह् लिखियै अपनी गल्ल गी अग्गें धरदे न ते जेह्ड़े आर्टिस्ट होंदे साढ़े जेह् जेह्ड़े ड्राईंग ड्राईंग बनाने आह्ले आर्टिस्ट निं जेह्ड़े इ'यां निक्की मुट्टी ड्राईंगां बनाई लैंदे ओह् बी अपना जेह्ड़ा ओह् बी फील करी दे होंदे न ओह् कागज़ उप्पर रक्खी ओड़दे न ओह् आखदे कि चलो कोई निं इस कापी उप्पर अस लिखी ओड़ने आं बनाई ओड़ने आं कोई ते होग ऐसा इंसान चाहे मरने बाद बी आग ते ओह् दिक्खग ते समझग सानूं पर साढ़े एह् निं होंदा कि कोई सानूं समझे साढ़ा ड्राईंग बनांदे टाइम ओह् मैसूस होदा सानूं कि कोई ते दिक्खे कुतै ते अस अपनी गल्ल ते कन्नै बंडचै ते मिगी ते लगदा कि होंदा ऐ एह् थैरपी होंदी ऐ केईं लोकैं आस्तै केईं लोकें आस्तै राईटिंग होंदी ते मेरे आस्तै ड्राईंग ऐ जेह्ड़ी में जिल्लै बी मिगी कुछ बी मैसूस होऐ में बनां में ते इटयो आखगी क्योंकि जिस तरीके नाल साढ़ी अक्खां होंदियां ना उस टाईप डूबजा़ नाल ई साढ़े मतलब हून में जियां आखेआ कि साईकैस्टरिक होंदे जेह्ड़ा ओह् आखदे कि बनाओ ओह् की आखदे ओह् समझदे न कि इस बंदे दी स्टेट ऑफ माईंड माईंड ऑफ स्टेट जेह्ड़ी आखदे कुत्थें तक पुज्जी दी ऐ केह् बना दे न एह् केह् मैसूस करा दा बंदा क्योंकि ओह्दे बिच्च साफ साफ लभदा ऐ कि बंदा केह् फील करा दा ऐ उस टाईम कोई कोई लोग काफी जादा डीप चली जंदे न उं'दी ड्राईंग होंदी कि सब कुछ तबाही आह्ली जेह्ड़ी होंदी ना ड्राईंग लाईक ओह् लकीर खिचदे रौंह्दे खिचदे रौंह्दे केईं केईं लोकां दी होंदी बड़ी सोह्नियां लगदियां जेह्ड़ा बंदा आक्खै कि तूं ते बड़ी स्हेई ड्राईंग बनाई ऐ हैं चमकीली चमकीली लोकां दी ते केईं लोकां दी होंदी ऐ लाल कलर दी इ'यां काले रंग दी जेह्दे च उ'नेंगी बड़ा जादा डिप्रैशन होंदा ना स्ट्रैस होंदा ओह् ते मिगी लगदा ऐ कि ड्राईंग है होर जे कोई गल्ल आखचै कि क्वालटिस कि केह् क्वालटिस आंदी ऐ बंदे बिच्च जिसलै ओह् ड्राईंग करदा ऐ ते में आखनी आं ओह् बंदा मेरे ख्याल तू आर्गनाईज़ तो होंदा ही ऐ ते कन्नै कन्नै केह् होंदा ओह्दा स्ट्रैस रलीफ होंदा ऐ ओह्दा रैगुलर होंदा ऐ उसी इक टाईप दी ना लब्भी जंदा ऐ कि इक होंदा ना रोल जां फिर मोटिवेशन कि सवेरे उट्ठने ऐ करियेटिविटी ते ऐकस्पैड होंदी ऐ ओह्दी बिज़न ऐकस्पैड होंदी ऐ क्योंकि जिसले बंदा हून दिक्खो ना इमैजिनेशन ते इक बिज़न एह् दो चीज़ां होंदियां जेह्ड़ी ऐकस्पैड होंदी ऐ बंदा जिसलै ड्राईंग च आई जांदा ऐ जे बंदा ड्राईग में आ जाता है ना ते उसदी इक ते बिज़न ऐकस्पैड होंदा बिज़न कि'यां ऐकस्पैड होंदा जिसलै लोक इक ओह् बंदा होंदा जेह्ड़ा इक एह् जियां ताला पेदा मेरे कोल दूर केह् जाना ते बंदा पेदा ऐ ते ओह् बनाई ले हैना स्कैचिंग करी लै ओह्दी इक होंदा जेह्ड़ा बंदा अक्खां बंद करियै सोचियै बना उसी आखदे बिजन ऐकस्पैड होना कि बंदे दे कोलूं ओह् चीज़ बी नी ऐ तां बी ओह् चीज़ बना दा ऐ ओह् होंदा ते इक होंदा कि अच्छा में केह् आखेआ बिज़न ऐकस्पैड आखेआ ना हां ते इक होंदा इमैजिनेशन इमैजिनेशन ऐकस्पैड होंदी बंदे दी हां